मिथिलामे जे छै से बहुत जे छै से प्रसिद्ध माछ जे छै से रोहु कहाबैत छै जाहिमे कि हम अपना पोखरिमे जे छै से रोहु माछ जे छै से पालैत छियै आ पालैत छियै ओकर रेट भी जे छै से बढ़िआँ छै दू सएसँ तीन सए तक आबि जाइत छै अढ़ाइ सए तीन सएके लगभग बुझियौ तऽ बढ़िआँ कमाइओ भए जाइत छै आ अपना जे छै से मिथिलामे तऽ पान आ माछ आ मखानके जे छै से बहुत प्रचलन छै तऽ शादी विवाह मूड़नसभमे मछलीके माछके माँग रहैत छै ओहोमे रेहू रेहू कहैके बाद तऽ छै जे अलगे रेट ओकर रहैत छै जेहन अहाँकेँ मौका भेटत ओहि हिसाबसँ अहाँ जे छै से माछके दाम लगाबियौ आ रेहू माछके जे छै अढ़ाइ सए तीन सए तक अहाँ पाँचो सए तक लए सकैत छी रेट ओकर आ ओहिमे जे छै अपन लगनसभ रहत तऽ ओकर माँग रहैत छै बहुत बरातीसभकेँ खुआबैत छै रेहू मछली आ जे भी गेस्ट आयल सभकेँ देलक अपन रोहु रोहु माछ तऽ बहुत प्रचलित छै मिथिलामे मिथिलामे जे छै से रोहुएटाके माँगे रहैत छै अपना मार्केटमे पूरा